हेलो दोस्त रमेश तूं कीअं आहीं मूंखे इहो ॿुधी करे तमामु घणी ख़ुशी थी की तव्हां सभई ख़ुशि आहियो मां बि ठीकु आहियां मां तव्हांखे ॿुधाइणु थो चाहियां त मुंहिंजो ज़रूरी डॉक्यूमेंट पासपोर्ट जो मुंहिंजे बैग में हो पर रस्ते ते ओचितो बरसाति जे थियण सां मुंहिंजो बैग आलो थी वियो जंहिं करे मुंहिंजो पासपोर्ट ख़राबु थी वियो हाणे मूंखे पंहिंजी अॻली विदेशी योजनाऊं खां पहिरीं हुनखे रिन्यू कराइण जी ॾाढी ज़रूरत आहे छो की मूंखे कुझु विदेशी यात्रा लाइ कुझु महिननि लाइ ॿाहिरि वञिणो आहे हाणि मां सोचां थो त पहिरीं हीउ कमु थी वञे जंहिं सां मां चिन्तामुक्त थी सघां